मूं हिकु मिक्सर वरितो आहे जैपान कम्पनीअ जो ॾिसण में ॾाढो सुठो लॻो ऐं मां हाणे हुनमें मन ब्लेड बि ॾाढा सुठा आहिनि मां हुनखे कमु आंदो आहे ॾाढो सुठो आहे मिक्सर हुनमें टे जार आहिनि ऐं हुनजा ब्लेड बि ॾाढा सुठा आहिनि ऐं हुनजी वायर बि सुठी वॾी ॾिनी तईं के मना मां हुनमें ॾाढी मतिलबु उनमें ख़ुशि आहियां कि उनजा मतिलबु उनमें पीसूं था कुझु बि त सुठो ई पीसजी वञे उनमें कहिड़ो बि मना कुझु सुको कुझु पीस आलो पीस हुन जा अलॻि अलॻि जार आहिनि बराबरि त पीसजनि ॾाढो मूंखे वणियो आहे उहो त मिक्सर ऐं कम्पनी जो नालो बि ॾाढो सुठो हो उनखे मां त मन मूंखे वणियो आहे ॾाढो ॾिसण में बि सुठो आहे हुनजो कलर बि ॾाढो सुठो आहे नासी कलर जो आहे ॾाढो सुठो आहे मना मां त चवंदमि कंहिंखे बि इहो ई वठणु जैपान कम्पनीअ जो मिक्सर